हम सन हम अपन पढ़ाइ पूरा करलियै स्थानक स्नातक स्तर तक के पढ़ाइ तऽ उहाँ हमरा प्रोजेक्ट एक देल गेल जाहिके बारेमे हमरा बताबैके रहल ओइ लेल थोड़ा दिक्कत होइल तऽ हम अपने दोस्त सबके साथे आओर हम अपना सरसँ मदति लेके उ प्रोजेक्टपर काम कइली जब प्रोजेक्ट लगभग ठीक बनैल आओर उ प्रोजेक्टके जब प्र प्रस्तुत कयल गेल तऽ काफी हम काफी अच्छा लागल सबके प्रोजेक्ट बनाबैमे तऽ हमरा दिक्कत होइल अय लेल हमरा बहुत जगहसँ मदति लेबेके भेल फोनसँ दोस्तसँ सरसँ अगल बगलसँ मम्मी पपा सबसँ लेकिन प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बनल तऽ तऽ अइसन काम लेल लोकके डरै के नहि चाही जब बल्कि हिम्मतसँ काम करैके चाही मदति लेबेके चाही एक दूसरेसँ चुनौती एनाय अच्छी अच्छा बात हय जे आओर अइलाके बाद ही लोग नया कुछ सीख पबै छै आर हमरा पास आयल रहल रहलक जब हमर बी सी ए कम्प्लीट भेल तऽ एक प्रोजेक्ट जाहिके बारेमे बताबैके रहलक हऽ तऽ ओ प्रोजेक्टके बारेमे तऽ हम अपना अऽ कैली अपनेसँ ओकरा बाद दोस्तसँ भी मदति लेली सरसँ भी घर परिवार सबसँ प्रोजेक्ट अच्छा बनल अय सभ चुनौतीसँ डरैके नहि चाही ओकर सामना करैके चाही जाहिसँ बहुत किछु सिखैके मिलै छै चुनौती अनाय अच्छा बात हय तभी लोग आगे किछु जानि सकै छै अय लेल चुनौतीसँ डरैके नहि चाही ई सभसँ चुनौतीसँ डरलासे आओर इन्सान नीचे ही चल नीचे ही होइत जाइ छै अय लेल चुनौतीके सामना कयलासँ ही ऊपर पहुँचल जा सकै छै चुनौती अनाए अच्छा बात हय